جی ہاں مہاتما گاندھی اور دیگر آزادی کے رہنماؤں نے انگریزوں کے خلاف کئی اہم تحریکیں شروع کی ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آزادی دلانے میں بڑا کردار ادا کیا چند کا ذکر ہو رہا نمک ستیا گرہ یہ تحریک مہاتما گاندھی نے انگریزوں کے نمک پر لگائے گئے ٹیکس کے خلاف شروع کی انہوں نے احمد آباد سے ڈانڈی تک دو سو چالیس میل پیدل مارچ کیا اور وہاں جا کر سمندر سے نمک بنایا جس سے انگریزوں کے قانون کی خلاف ورزی کی اس تحریک نے پوری قوم کو آزادی کی جد و جہد میں شامل ہونے کی تی تحریک دی نمبر دو عدم تعاون تحریک یہ تحریک بھی گاندھی جی نے شروع کی تھی اس کا مقصد تھا کہ ہندوستانی لوگ انگریز حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون نہ کرے لوگ سرکاری نوکریوں اسکولوں عدالتوں اور غیرملک کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے لگے اس تحریک نے عوام کو سیاسی طور پر پید بیدار کیا اور آزادی کی آواز کو مضبوط کیا